हाँ काम के अलावा मेरा शौक घूमना है घूमना फिरना इधर उधर टहलना मंदिर देखना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मेरी रूचि किताबें पढ़ना मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं खेलना खेल में मेरी रुचि काफ़ी है क्रिकेट वॉलीबोल बास्केटबोल फुटबोल कुछ भी खेलो मुझे बहुत अच्छा लगता है और किताबें पढ़ना कहानियाँ और ग्रंथ पढ़ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और कब कप नए नए कपड़े पहनना मुझे मेरा शौक है और इधर उधर घूमना नए मंदिरों को देखना